हेलो जी जी जी कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं जी कुछ लिखा वाला आ रहा है या पूरा वाइट वाइट ही दिख रहा है विंडो ओपेन नहीं हो रही है लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं तो स्विच बोर्ड खराब हो गया होगा नहीं तो सी पी यू चेक किया अब मैं मुझे तो आपके घर ही आना पड़ेगा वो प्रॉब्लम देखने के लिए आप जब बताइए तब आ जाएंगे

जी जी बताइए अड्रेस जी लाल झंडा चौक ब्रांच आपका कम्प्यूटर कितना पुराना है अच्छा ठीक है आती हूँ कल पाँच बजे जी जी जी जी मैं आपको कॉल कर दूंगी पाँच बजे जी शुक्रिया